आंथ' बेफोरबायदि मोसौ गारिनि रेस नांनाय आमफ्राय बोरमा दावनि नांलायनाय बेफोर खेलाखौ आंथ' आंनि बे दा नुफेराखै आरो माने जोंनि गामिआवबो जायामोन खोमा बिदि खेलाफ्रा आंथ' मिनथिला माने आंथ' गोदोनि मुगानिबो नंला जाहैबाय नालाय दानि मदार्न जुगनि आंखायनो दा नुनो गोब्राब आरो दा बेफोरबायदि खोलाखौ अबेबा अबेबा गामियाव गोदोनि दिनफ्राव जायोमोन खोमा आमफ्राय आंथ' नुफेरबोआसै आंखायनो मिनथिला आरो बेफोरबायदि खेलानि सोमबोन्दोयै आरो ओमफ्राय जेनेबा सोरबा सोरबा इउटिउब आव हगारो आमफ्राय अबएबा फ्लिमफ्राव नुलाबायो आरो आं बेफोरबायदि खेलफोरखौ आमफ्राय बेफोरबादि खेलानि बादैथ आं दा जेबो मोनथिला नालाय आंखायनो जेबो होन्नो रोंला गोदोनि समाव जोंनि आबै आबौमोननि दिनावहाय जायोमोन खोमा बेफोरबायदि खोलाया ओमफ्राय दासिमआवथ आं जोंनि गामियाव जाफेरनायखौनो नुखायाखै बिदि खेलाखौ आमफ्राय बिदिनो अबेबा गामि गोथौ बिदिफ्राव जायो खोमो आंथ' मिनथिला बेखौ दा जिखुनु जाया दानि बिदि दानि जुगावहाय बेफोरबायदि खेलाखौ नुनांगौवा गोब्राब आरोखि ना